जेनाकि हमसब चिड़ै चुनमुनी पोसलहुॅं अपन पछुआर या गाछीमे पकड़ि कऽ अनलहुॅं अपना घरमे रखलहुॅं पिंजरामे चिड़ै चुनमुली लेल हमसब अनाज जमा कऽ कऽ रखै छी जेनाकि ओसब पानि पियै छै दूध पियै छै चावल खाइ छै गेहूँ खाइ छै आओर अधिकतर चीज खाइ छै जेकि हमरा सबके पास उपयोगमे छै चिड़िया खाइ छै हुनका सबके पोसय लेल हमसब सब किछु करै छी हुनकर ध्यान राखल जाइ छै आकर्षित करैके कोनो अहाँ सभके टिप्स नहि छै अहाँ सभ अपन मोनसँ जे भेल से उपयोग केलहुॅं आओर चिड़ै चुनमुनीके नीक जेना देखभाल केलहुॅं हुनका ठीकसँ पोसलहुॅं हर चीज केलहुॅं टाइम टेबल खाए पियै लए मिलै छै हुनकर सभके पानि रखै छै हुनका सबके पीए लेल अनाज से उपयोगमे रहै छै हुनका सबके सुख सुविधा मिलै छै